हैलो जय झूलेलाल दीदी तव्हां अपोलो मां था ॻाल्हायो हा मूंखे हिकु महीने जी दवाइयुनि खपे तव्हांखे पास तव्हांखे पास पैमिलीटाइड एटोनोवा हंड्रेड एमजी हा हा हा हा तव्हां वटि पैमिलीटाइड एटोनोवा हंड्रेड एमजी पैमिलीटाइड ॿ खपे एटोनवो हंड्रेड एमजी ॿ खपे

हा पैरा पैरासिटीमोल पैरासिटीमोल पैरासिटीमोल टे टे खपे हा टे पत्ता हा क्रोसिन हिकु पत्ता हा हा हा महीने जी खपे

वॾी वारी डाइ डाइजिन जी बोतल आहे वॾी वारी हा हा उहो खपे मूंखे हिकु वॾी वॾी वारी हा हा हा हा हा के के कहिड़ी कहिड़ी कंपनी ईंदो आहे हा मूंखे मूंखे कोलगेट खपे ॿ ना ना डबल वारी हा ॿ हा हा ॿ खपे हिकु महीने जी खपे न ॿ खपे हा ब्रश ना ना डिटोल ना ब्रश ब्रश ब्रश खपे

हा हा सॉफ्ट वारो हा ओरल ओरल बी पंज ॿियो छा छा आहे ॿियो छा छा आहे तव्हांजे वटि

शैम्पू कहिड़ी कंपनीन जो आहे हा हा खपे पैंटीन पैंटीन हा हा न न हा हा

हा एड्रेस एड्रेस आठ बटा दो सौ उनतीस डीडीए फ्लैट मां पेमैंट कैश मां पेमैंट कैश कंदो आहियां कंदो हा हा हा हा जय झूलेलाल